जीअं त असां वटि घणियूं जॻहियूं घुमण जे लाइकु अहिनि जीअं त टिटवाला में गणपति भॻवान जो मंदरु झूलेलाल मंदरु चालीहें वारो सिद्धी विनायक मंदरु गणपतीअ जो प्राचीन शिव मंदरु अमरनाथ में जेको ॾाढो मशहूरु आहे मरीन ड्राइव हाजी अली महालक्ष्मी मंदरु गेट वे ऑफ इंडिया बैंड स्टैंड साधु बिरला मंदरु इस्कॉन मंदरु जेको कृष्ण भॻवान जो आहे माण्हू इहो सभु ॾिसण लाइ ईंदा आहिनि ऐं जॻहियूं घुमंदा आहिनि ऐं ख़ुशि थी वेंदा आहिनि